मां वेझिराईअ में हाणे दुकानदार वटि वियुमि त मोबाइल वठण लाइ त दुकानदार मूंखे सलाह ॾिनई त एम आइ जी मोबाइल ॾाढी सुठी क्वालिटी जी अथईं सुठी हलंदे वठो ईअं ई त मां हुन जे चवण ते इहा मोबाइल वरिती पर इहे मोबाइल वरिती त सही पर मां हिन मोबाइल जे चकर में मां ॾाढा पैसा विञाया हिन मोबाइल जे करे मूंखे कुझु सम्झ में ई न पियो अचे त मां छा कयां फोन एतिरी ख़राब आहे की मां तव्हांखे सलाह ॾींदुसि त इहा एम आइ जी मोबाइल तव्हां न वठंदो